हैलो संतूर होटल हा दादा मां उर्जा थी ॻाल्हायां सुञातव हा तव्हांजे होटल में असांजो परिवार सदाईं ईंदा आहियूं रोटी खाइणु कुझु ॼनमु ॾींहुं हूंदो आहे शादीअ जी सालगिरह हूंदी आहे त सॼो परिवार तव्हां वटि रोटी ठाहिणु ईंदा आहिनि तव्हां सुञातो हुजेव त मां आदर्श नगर झूलेलाल चौक मां थी ॻाल्हायांव थी हिन में छा आहे दादा असांजो घरु आहे न बॉम्बे मां थी महिमान था अचनि त असांखे त ख़्यालु ई आहे तव्हांजी होटल जी माना रोटी ॾाढी सुठी हूंदी अथव त मां ईअं पई चवां अॼु मंगलवार आहे त तव्हांजी होटल में मंगलवार ॾींहुं कढ़ी चांवर त ठहंदा ई अथव त मुंहिंजी ईअं इच्छा आहे त मां मुंहिंजे महिमाननि खे कढ़ी चांवर तव्हांजा ज़रूरु खारायां ऐं चवां पई अॼु तव्हां बि कहिड़ी नईं भाॼी ठाती अथव जे खाई करे मुंहिंजा महिमान ख़ुशि थी वञनि अच्छा बेसणनि जी भाॼी ठाही अथव इहो त ॾाढो सुठो कमु कयुव बॉम्बे वारनि खे बेसण जी भाॼी खाईंदा त ॾाढो ख़ुशि थी वेंदा तव्हां हिकु कमु कजो कढ़ी चांवरनि जी चार प्लेटूं गॾु बेसण जी भाॼी ऐं गॾु अठ फुलिका बि मोकिले छॾिजो ऐं तव्हांजो जेको माण्हू रोटी ॾियणु ईंदव न उन खे असां पैसा ॾेई छॾींदा से ऐं हिकु ॿियों बि कमु कजो हींअर सियारो हले पियो थो त गजर जो हलवो मोकिलींदव त सुठो थी वेंदो त उहो बि खाई करे ख़ुशि थी वेंदा ऐं गजरु जो हलवो थोरो चङो मोकिलिजो ठीकु आहे भले मां रखांव थी हा